मुंहिंजो नालो अशोक जेसवाणी आहे मुम्बई शहर में एडुकेशन त ॾाढी सुठी आहे हिते माइट पंहिंजे ॿारनि खे डॉक्टर इंजीनीअर वॾनि वॾनि उहिदनि ते पहुचाइण था चाहिनि पर एडुकेशन एॾी महांगी आहे एॾी महांगी आहे की हुननि जी फिऊं ॿुधीकरे माइट घबराइजी था वञनि पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए नथा सघनि ऐं पढ़ाइण पढ़ाई ॼे बावजूद भी अॻियां हली करे हुननि खे रोज़गारु नथो मिले हुननि खे एॾी तकलीफ़ थी थिए एॾियूं चुनौतियूं आहिनि कॉम्पटीशन एॾो लगो पियो आहे की हर कोई हिक ॿिए खां अॻिणो थियण थो चाहे पर हू अॻे अॻिणो थी नथो सघे हिते पेसनि ॼी ॾाढी कमी आहे माण्हू शिक्षा एॾी महांगी आहे एॾी महांगी आहे जंहिंजी काई ॻाल्हि ई न पुछो जय झूले